हमरा आओरके जे छै सर मतलब हमरा आओरके अथी करै छिए दोकान करै छिए जेना तेना एक एक टाके पैसा जोरिआके दोकान करलिए दोकान करलिए ठीक छै दोकानमे गामघरमे जाने छिए दोकान केहन चलै छै सबकिछु जानिते छिए लेकिन कनि मनि कनि मनि करिके जहिना पूँजी भेल गेलै ओहिना दोकान बढ़ेने गेलिए दोकान बढ़ि जाए बैँक जाए छिए लोनपर पइसा उठबै ले लोनोपर नहिए दै रहल छै जेना जेना होइ छै गामघरमे जेना चलै छै ओहिना चलै दै छिए उधारी पुधारी काम तऽ नहिए लागल छै ककरो सर उधार पुधार नहि देबै तब ओ हमर दोकान नहि अएतै तऽ एहि लैके ओकरा उधार पुधार दै पड़ै छै तऽ ओकरा उधार पुधार दै दै छिए फेर आबै छै हमरा दोकान फेर कम बेस पइसा दै छै फेर करै छै वएहसे बाल बच्चाके पालै छिए आओर कोन धन्धा करबै इएह धन्धा आओर कोनो धन्धा तऽ छै नहि जे कोनो धन्धा करबै किएकि हमरा आओरके धन्धा खेती पथी रहतिए तऽ खेतिओमे किछु काम करतिए ओ तऽ छै नहि तऽ वएह वएह कतकामे वएह दोकाने चलबै छिए आओर वएह कैके बाल बच्चाके बढ़िआँसे पोस पाल करै छिए वएह वएह दोकानमेके पइसा दोकानेमे लगै दै छिए जे कम बेस पइसा होइ छै वएहसे बच्चाके पोस पाल करै छिए एहि लैके जे कोनो धन्धा नहिए छै बैँकोमे तऽ नहिए पइसा कौड़ी लोनो पठबै छै से नहिए लोनपर पइसा दै रहल छै एहि लैके सर इएह काम करै छिए आओर कोन एहिसे धन्धा करबै आओर कोनो धन्धो रहै छै बिजनेसो रहै छै फेर ओहो बिजनेस खोलि लै छै तब ओहिसे बढ़िआँ कहलिए घरके घरो रहि जएबै आओर दोकानदौरी करि लेलिए तऽ वएह दोकानेपर काम चलै छै दोकाने करै छिए तऽ कहलिए दोकानो अच्छे रहै छै दोकानो करि लै छिए तऽ ओहो बढ़िएँवाली बात छै ताहि लैके दोकानो करलिए चारि गो बालो बच्चा छै तऽ एखन छोटे छोट छै तऽ ओहि लैके दोकान करि लेबै तऽ बाल बच्चा बढ़िआँसे जितै रहतै जे हेतै सर हेबे करतै फेर धिआपुताके जानै छिए आइकाल्हि पढ़ाबै लिखाबैमे कतेक टेन्शन बढ़ै छै पढ़ाबै लिखाबैके वएह ट्यूशनो लगेने छिए नुन्नूके ओहो कनि दिक्कतेसे पइसा कौड़ी दै छिए मास्टरके देबै नहि दिक्कत सिक्कतसे पढ़ेबे करबै एहन बात नहि छै से छोड़ि देबै ओकरा तऽ पढ़ेबे करबै बिना पढ़लके तऽ जमाना नहि छै कतहु जएबे करतै जेनाकि कोनो बसेमे बैठले आओर दिल्लिए पञ्जाब कहिओ गेलै तऽ मतलब जे कतहु कोन बस जाइ छै पढ़ल रहतै कनिटा तऽ पढ़िके चलि जएतै अनाड़ी रहतै कतहु हेरा जएतै कहौँके जाएके कतहु कतहु चलि जाइ छै ओहो तऽ माइ बापके टेन्शने हेतै एतेक मेहनतिसे बाल बच्चाकेँ पोसलिए आइ ओहो बच्चा हमर जे छै से कतहु नहि रहै पढ़ल तऽ चलि गेलै तऽ ओहो हेरै ढूँढैमे टेन्शने रहतै एहि लैके दिक्कत सिक्कतसे कहलिए से बाल बच्चाकेँ कनिटा पढ़ै लिखै लै छिए तऽ ओहो दोकानोके बिजनेस करिके गरीब आदमी कि करबै तब वएहसब ने करबै सर हमरा आओरके कि छै किछु नहि छै वएह लैके जे छै ने कहलिए धिआपुता छोट छोट छै ओहो सभकेँ ट्यूशन यूशन पढ़ै लै छिए तऽ कनि दोकान सबके छोड़िके आओर कोनो रस्ता नहि छै कमबैके एहि लैके से कहलिए दोकाने एकटा करि लै छी छोटमोट वएहसे छोटेसे छोटे दोकानोसे दोकानोमे जे लेनाइ देनाइ कनिटा कनिटा दोकान ओकरा बढ़ललै हइ तऽ गाम घरमे तऽ जानिते छिए से गामघरमे एक पइसा दै छै दुइ पइसाके उधारी लै छै आओर उधारिए एक महिना पनरह दिन बीस दिन दुइ महिना चारि महिना छओ महिना एना कोइ लटपटिआ रहै छै देबे करै छै हमरा आओरके दिक्कत सिक्कतसे चलै छै दोकानो चलै छै आब बाल बच्चाकेँ पढ़ेनाइ तऽ जरूरी छै अपना तऽ हम नहिए पढ़लिए हमरा आओरके एकदम बासठि साल उमरि बीति गेलै आओर नहि पढ़लिए औँठेके निशान दै छिए कनहु जाइ छिए तऽ कोनो जरूरीपर मे जाए छिए तऽ साइन करै ले कहै छै साइन औँठेके निशान दै छिए एहि लैके हमरा आओरके जमानामे ओतेक माइ बापके अथिओ नहि रहै पढ़बैके धिआने नहि रहै हमरो आओरके नहि पढ़ै रहिए दिक्कत सिक्कत अपने रहै तऽ कि पढ़तिए एहि लैके नहि पढ़लिए एहि लैके जे छै ने सर हमरा आओरके किछु नहि छै वएह दोकानदौरीके धन्धा करै छिए आओर बाल बच्चाकेँ छै बढ़िआँसे राखै छिए वएह बढ़िआँसे रखैत रखैत वएह कहलिए धिआपुता कनिटा पढ़ाइओ लै छिए पढ़ल रहतै तब पढ़लके तऽ हर चीज रहै छै कोनो जोगार करिके खा सकै छै आओर बिनु पढ़लके तऽ कोनो जोगार नहि होइ छै एहि लैके कहलिए से कनिटा पढ़ि लेतै ने किछु किछु जानतै तऽ अपन बाल बच्चाकेँ ओहो पोस पाल करतै कोनो कोनो चीज करतै कमैके कतहु खा सकै छै पढ़लके जमाना छै आइकाल्हि बिना पढ़लके जमाना नहि छै एहि लैके कहलिए आओर हमरा आओरके जातिमे जानै छिए जे अन्सारी जातिमे तऽ कहिओ ककरो नोकरी नहिए होइ छै आओर हमरा आओरके जातिमे नहिए होइ छै खाली होइ छै हेबे अथी ओसब जातिके छोट मोट जातिके नोकरी होइ छै हमरा आओरके नोकरी नहिए होइ छै एहि लैके धिआपुताके कनिटा नामो गाम पढ़ि लेतै ने कतहु लिखिओ पढ़ि लेतै ने तऽ ओहि लैके से छै अथी भए जएतै ओहोमे कतहु लिखि पढ़िके चलि जएतै कोनहु आओर से तऽ ओ बात छै नहि आओर एहि लैके पढ़ै लिखै रहल छिए से कनिओटा जानकारी रहतै ने तऽ चलि जएतै आओर हमरासभ अइसन छिए से हेबे लोनोपर नहि पइसा दै छै आब हरा निशान दै छिए गरीब दुखिआ छिए वएह दोकानके चलैके खाइ पिए छिए रहै छिए तऽ बाल बच्चाकेँ पढ़ाइ लिखाइ करै छिए पालै छिए आओर एहि लैके दुनिआमे कि छै किछु नहि छै वएहसब जे छै ने इएहसब करै छिए